السلام علیکم میں محمود انصاری بول رہا ہوں میں نے سویگی سے آرڈر کیا تھا ایک چکن کرسپی بٹر چکن اور ایک روٹی اور دو نان تھی تو مجھے اشیا میں اضافہ کرنا ہے ایک روٹی اور دو نان کی بجائے آپ تین روٹی اور پانچ نان کر دیجئے اور ایک تھمسپ کر دیں ایک کوکا کولا اور کتنی ٹائم میں آرڈر آ جاے گا ٹھیک ہے آپ کوشش کریں جلد از جلد پہنچا دیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ